एखन गाँवमे हॉस्पिटल छै आ बीमार छै हमर लड़का आ गाँवमे हॉस्पिटल छै ओहिमे कोइ सुविधा नहि छै कखनहु नर्से कम रहल कखनहु ठीकसँ देखलक नहि मशीने तशीन जाँच किछुके नहि रहल तऽ नहि देख पयलक ढङ्गसँ तऽ लोककेँ बाहर जाय पड़ै छै एखन रेबरामे होमियोपैथिकमे जा कऽ थोड़े दिन देखेलियै ओहि ठान नहि ठीक भेलै तऽ जी सी करण एतय लऽ गेलियै उठि बैठ नहि होइ रहय आ जी सी करण एतय सेक पड़लै दबाइ सुइआ पड़लै तऽ बौआए पड़लै ओतहुसँ अयलै तऽ फेर भऽ गेलै ठीक नहि रहलै हल्का आराम भऽ कऽ तऽ मुजफ्फरपुर जाय लगलै मुजफ्फरपुरमे पाँच सालसँ दबाइ खाइ छै दबाइ पाँच सालसँ केलकै तऽ जेना वृद्ध लोक लाठी लऽ कऽ चलै छै तेना चलै ओकरा डाँरमे कहलकै साटका हइ तऽ सटका रहय तऽ सेक आर देलियै तऽ तनि सोझ भेलै लेकिन ठीक नहि भेलै गाँव घरमे जे प्रबन्ध रहतै रहए एहि सभके तऽ एतएक लोक बोखतरि नहि ने बहुत ने बौखय पड़ै छै तऽ कतएक जगह गेलियै तऽ मुजफ्फरपुर जा कऽ सोझ भऽ गेलै लेकिन कहलकै सभ दिनके लिए ठीक नहि रहत किए नहि रहत तऽ हेल्थ छै बहुत भरिगर आ नस छै मेही तऽ इसभ गाँवमे व्यवस्था होइतै रहए तऽ एतएक लोक गरीब लोक बोखतरि नहि ने सभकेँ सम्भव छै एनामे तऽ मारले ने जयतै आ गाँवमे रहतै रहए तऽ गाड़ी घोड़ाके भाड़ा बचि जयतै रहए दूर जेनहारके साथी नहि मिलल ओहो बचि जयतै रहए ककरो कहय पड़ल केओ गेल केओ नहि गेल आ हॉस्पिटल तऽ छेबे ने करय खाली प्रबन्धे चलन्ते ने एतएक लोककेँ बौआए पड़ै छै तब जा कऽ एखनहु कहलकै जा हेल्थ कम नहि करबै ता नहि हएत तऽ जे हेल्थ बनि गेलै तऽ ओ कमै छै जल्दी